मुझे परिवार और दोस्तों के साथ मनोरंजन के लिए जब कहीं बैठ जाएं तो अंताक्षरी खेलने लगते हैं अंताक्षरी में पता ही नहीं चलता कब कैसे कितना कितना समय गुज़र जाता है और थोड़ा मनोरंजन भी होता रहता है मनोरंजन के साथ साथ थोड़ा हँसी मज़ाक और इस में मनोरंजन होता रहता है हँस हँस के लोट पोट हो जाओ ये भी हो जाएगा फिर तो कभी कभी खो खो खेल खेल लेते हैं तो इस तरीक़े से मनोरंजन के लिए कहीं बैठे हैं यार दोस्त बैठे हैं तो अंताक्षरी खेलने लगो हाँ या आज कल तो मोबाइल का पैटर्न आ गया तो मोबाइल पर आज कल लोग लूडो खेलते रहते हैं एक नहीं चार लोग मिल गए चार लोग खेल रहे हैं चार लोग देख रहे हैं उसमें भी मनोरंजन होता रहता है इस तरीक़े से परिवार के साथ दोस्तों के साथ बैठ कर मनोरंजन के लिए सब से अच्छा मेरे हिसाब से तो अंताक्षरी है या फिर आप मोबाइल पर बैठ गए हो तो लूडो खेलते रहो लूडो खेलते रहो ज्ञान बढ़ेगा बुद्धि बढ़ेगी धन्यवाद